میرے لیے سرفنگ کا سب سے مشکل پہلو یہ ہے کہ جب آپ سرفنگ کرنے جاتے ہیں تو پہلی بات آپ کوئی عام آدمی یا عام شخص ڈائریکٹ جا کے سرفنگ نہیں کر سکتا ہے سرفنگ کرنے سے پہلے آپ کو بہت زیادہ ٹرینڈ ہونے کی ضرورت ہے ساتھ ہی میں ایک ٹرینر سے آپ کو آئیڈیا بھی لینا ہوگا کہ سرفنگ کرنے کے سمے ہمارے شریر کو کیسے اسٹیبل رکھیں اور ہم کیسے اس پہ کھڑے رہ سکیں لیکن سرفنگ کرنے کا سب سے اہم حصہ ہے کہ آپ کو اپنے شریر کو سرفنگ سرفر کے اوپر کیسے بیلنس بنائے رکھنا ہے اور بیلنس بنانے کے لیے آپ کو ایک تجربہ کار آدمی کی ضرورت ہوگی جو پہلے سرفنگ کرتے تھے اس سے آپ کو سیکھنا ہوگا اور پھر سرفنگ کرنا ہوگا اور سرفنگ کرنے سمے آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ آپ کا شریر بیلنس میں رہے اور ادھر ادھر نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں سرفنگ بھی ایک طرح کا ابھی کھیل ہو گیا ہے اور اسے بھی کھیلا جاتا ہے کئی دیسوں میں اور سرفنگ دیکھنے میں بھی کافی دلچسپ ہے کافی مزیدار کھیل ہے اور کافی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اسی طرح سے سرفنگ ہم سب کو کھیلنا چاہیے اور سرفنگ کے لیے سب سے اہم ہے کہ آپ اپنے شریر کو اس کے اوپر سے نیچے نہیں گرنے دیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ابھی جو ورتمان میں سب سے زیادہ پاپولر سرفر پلیئر ہے وہ روبرٹ کلیٹی سرفر جو کہ ہمارے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور ہم نے اس سے پربھاوت ہو کے یہ سرفنگ کرنا اور کھیلنا چاہا جس سے ابھی میں پریکٹس کر رہا ہوں اور آنے والے سمے میں میں کھیل سکتا ہوں